के नै बकरीके नाम हइ सुक्कर नाम खस्सीके नाम हइ कथी कहै शुरुए से बच्चा पालै से छियै बकरीके खूब अच्छा लागै हइ देखयमे करयमे बच्चाके नाम हीकै हे सोमना सोमना खस्सीके नाम हइ सोमना तऽ की कहै हइ ओकरा नाम रखने बाछीके बुधके होलै तऽ बुधनी आ नाम हइ कैटोप की नाम हइ आ खूब अच्छा से पालै छियै रहै हइ गाभिन रहै हइ तऽ बढ़िऑं से देखभाल चाॅंइक से करै छियै आ खीअबै छियै पीअबै छियै दर्रा उर्रा सब ताकतके सब चीज दै छियै बढ़िऑं से रखै छियै बहुत सुन्दर सुन्दर बच्चा हइ खूब शुरुए से हम पोसै छियै खीआ पीआके बढ़िऑं होइ हइ रखने रहै छियै खेलै धूपै है सब बाल बच्चाके बढ़िऑं से रखै छियै

बच्चा सबके देखभाल बकरीके करै छियै तीन टाइमके खाना पानि दै छियै गर्भबत्ती रहै हइ तऽ गाभिन रहै हइ तऽ तीन गो फेर जाय छियै आबै छियै घास भूस्सा लै गेली तऽ चाॅंइक से गेली अयली देखली ओकरा अच्छा से रखली करली सब काम धन्धा आ अपना बकरियोके चाॅंइक कऽ के रखै छी बच्चो सबके रखै छियै चाॅंइक कऽ के खीअबै पीबै छियै रहै हइ तऽ हमर बेटो बेटी सब करि लै हइ हमहु करि लै छियै सब किछो आ तीन्नू चारू मिलके रहै हय करै हय सब किछो अपन खाइ हइ पीए हइ रहै हइ खेलै कूदै हइ बच्चा बेचै छियै सब अपन अथी हो जाइ हइ सब किछो होइ हइ करै छियै काम धंधा घास लए गेली अनली जे घास आनिके खिआके पिआके जइ मकइ सब चीजके खीएली घास आनिके हरयरी टाइम टाइम से रखै छियै बहुत अच्छा लगै हइ टोपी से ट्रोपी खिआ के रखै छियै मोन खराब होइ हइ तऽ दबाई बीरो करै छियै सूइया दिला दै छियै सब चीज कऽ दै छियै अपन अच्छा से रखै छियै होइ हइ तऽ बेच लै छियै इएह सब काम करै छियै आओरो कथी करबै खाइ छियै पीयै छियै घर पर रहै छी भऽ गेलै आब खत्म भऽ गेलै आब कथी कहिए सबके बहुत सुन्दर लागै हइ सब कोइ हमरा गाँवमे हइ बकरी पोसै हइ गाय पोसै हइ रखै हइ घास भूस्सा लऽ जाइ हइ आबै हइ हमहु जाय छियै सबके सङ्गे सङ्गे सब किछो करै छियै बहुत सुन्दर लागै हइ बकरीके बच्चा बकरी अपन खाइ छी पीए छी रहै छी सब बाल बच्चाके लए कऽ ठीक से रहै हइ बाल बच्चा बकरी छकरी सब ठीक भऽ गेलै बस एतबै